हँ हँ जी बौआ आब खूब खुशी रहऽ बाबू कहू अच्छा भोट तऽ बनि गेल छै तऽ ठीक छै भोट गिरा सकैत छी लेकिन अहाँकेँ की अन्जाद की बुझाइया ककरा देबै आ विधायक जी विधायक जीमे तऽ अपन विधायकजी रामसुवोध बाबू ओहो ठीके छथि कनि काम जे आ तऽ आरो दोसरोमे आहाँकेँ दोसरो काज तऽ बढ़िआँ करैत छै तऽ बी जे पी बीजेपीके तऽ ओ ओहि ओहि जी जी जी बौआ ई बात तऽ छै आव आब अपनो गावँमे तऽ अहाँ देखिये रहल छियै आ ओहिके बाद जे छै से विधायक जीके कहाँ दिनमे जे अगर नहि सुधार हेतनि तहन ने आगू किछु सोचबै एहि एहिबेर तऽ एहि बेर अपना विधायक जी कहि रहल छथि जे हम सुधारमे रहब

बी जे पी एहिबेर एहिबेर तऽ देखिऔ मझफ्फरपुरमे अपना सबके स्थिति जे अहि तऽ अहाँके गावँमे छी एखन हम छी कनि बाहरमे काज जे छै से तऽ अहाँ सब विचार तऽ बना रहल अइ विचार तऽ किछु बना रहल अइ जे बीजेपीके देबै ओ तऽ बीजेपीके बीजेपीके देबऽके विचारमे छथि मझफ्फरपुरके

नहि तऽ क ओनामे तऽ अपना जङ्ग तऽ ओनामे जजुआर मध्यके मुखिआ जी जे छथि सुमन नाथ ठाकुर ओ तऽ बहुत बढ़िआँ काज करैत छथि काजमे तऽ हुनका कमी नहि छनि ओ तऽ सुनऽ ओतऽ कोनो मुखिआके पावर नहि छलनि हँ जे डायरेक्ट पहुँचऽ के लेकिन ओ तऽ डाइरेक्ट पहुँच कऽ आ तऽ देखैत छी डी एम साहेबके बुला बजा लइ छथि जजुआरमे जे आइ तक नहि आएल रहथि जे कमिश्नर साहब नहि अबैत छथि हुनका बजा लेलकनि आइ ई विभाग बला सब आबि जाइत छथिन तऽ ओ तऽ अच्छा घरे आएब हम होएत तऽ अगिला हप्तामे आएब एखन टाइम लागत हँ गावँमे विचार बैसि कऽ करब की बैसकऽ जे छै अपना सबके बुजुर्ग जे छथिन हुनको बजा लेबै